हमर आगावला पीढ़ी पैघ पीढ़ी हमर दादी माँ पप्पा छथिन आओर हमर छोट पीढ़ी हमरासँ छोट भाय बहिन छथिन जे हमर आगावला पीढ़ी हमर दादी माँ पप्पा छथिन जे समाजमे मिलिकऽ रहै छथिन अपन संस्कृति नहि भूलै छथिन ओ अपन संस्कृति पूजा पाठ सब विभिन्न विभिन्न प्रकारके विधि विधानपर ध्यान दै छथिन आओर विधि विधानके अथी नियम करै छथिन आओर हमर छोट भाय बहिन छथिन जे खेलऽपर जादा ध्यान दै छथिन खेलऽपर जादा ध्यान दै छथिन आओर ओ ओते अपन संस्कृतिपर ध्यान नहि दै छथिन जे हमरा बहुत दिक्कत होइए बहुत बेर सम्हालैके आओर हम सम्हारऽके प्रयास करै छी की ओ भी हमर पैघ पीढ़ी जेना अपन संस्कृतिपर ध्यान दै आओर अपन संस्कृतिके आगाँ बढ़बैत रहथि आओर ओ जादा अधिकतर खेलै कूदैपर ध्यान दै छथिन मोबाइलमे ध्यान दै छथिन पढ़ाइ लिखाइमे ध्यान दै छथिन आओर ओ पूजा पाठपर जादा ध्यान नहि दै छथिन हमर छोट पीढ़ी हुनका सबके पूजा पाठ बकबास लगै छन्हि ओ अपन संस्कृतिपर ध्यान नहि दै छथिन की हमर संस्कृति की अछि की हमर विधि विधान अछि केना पूजा पाठ कयल जाइ छै ई सबपर ध्यान नहि देब दै छथिन आओर हमर माँ दाय पप्पा अपन संस्कृतिके बचाकऽ राखैलऽ चाहै छथिन की हमर हम जेना अपन संस्कृतिके विधि विधान करैके आगाँ बढ़बै तेनाहिते हमर हमरासँ छोटोवला पीढ़ी जे आबै ओहो अपन संस्कृति बचाबै आओर अपन विधि विधानमे सब पूजा पाठ करैत आओर अइमे हमरा बहुत ही दिक्कत होइत अछि दुनूके सम्हालऽमे आओर हम अधिकसँ प्रयास करै छी की अपन संस्कृति बचाउ आओर जेनाहिते हमर आगावला पीढ़ी अपन पूजा पाठ अपन संस्कृति बचबै छथिन तेनाहिते हमर छोटवला भी पीढ़ी जादा अच्छा ढङ्गसँ अपन संस्कृतिके बचाकऽ रखथिन पूजा पाठ नियमसँ करथिन आओर पूजा पाठ केना होइ छै से समझथिन इएहे हम प्रयास करऽके प्रयास करै छी जे